हमारी पसंदीदा किताब जो है वह इतिहास की है इतिहास हमे बहुत पसंद है जैसे कि अपने भारत की इतिहास के बारे में पढ़ना और मैंने भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी बार पढ़ा है जैसे कि मैंने चार पाँच बार पढ़ा है तो भारत के इतिहास के बारे में जैसे कि प्राचीन काल में और आधुनिक काल में जो भी मतलब घटनाएँ हुई थी उन सब के बारे में मैंने कई बार पढ़ा है तो जो इतिहास की बुक है इतिहास की बुक पढ़ने से मुझे काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई थी जिससे कि हमारे इतिहास के बारे में हमको जानकारी हुई थी जिससे हम अपने इतिहास के बारे में जानते थे और हमे जानकारियाँ काफ़ी प्राप्त हुई थी और मेरे और भी किताबे हैं जिनमे हमारी रुचि है जैसे कि द कान्स्टिटूशनस हमारा संविधान हो गया उसके बारे में हमने पढ़ा था वह भी हमारी पसंदीदा बुक है उसको भी हमने दो तीन बार पढ़ा है जिससे कि हमारे हम हमारे जो है न्याय के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ उसमें दी गई है जी जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था और उनकी उनकी जीवन में भी मतलब काफ़ी वह था तो उनका उनका जो बुक था द कान्स्टिटूशनस संविधान वह बहुत अच्छा था उसको पढ़ कर हमको बहुत अच्छा लगा था जो हमारी पसंदीदा बुक भी है मैंने दो तीन बार उसको पढ़ा भी है और तो और और एक पसंदीदा बुक है हमारी जो कि रसायन विज्ञान की है जैसा कि हमारे विषय में भी शामिल है तो रसायन विज्ञान के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ उसको तो उसके उसको भी हमको काफी अच्छा लगता है उसमें अम्ल क्षार लवण सब चीज़ों की जानकारी दी गई है और किस चीज़ को मिलाने से क्या बनेगा जैसे कि उसमें बहुत से हमारे रसायनी हमारे वस्तुओं के रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र भी हैं जैसे कि जल हो गया और नमक हो गया और और फिटकिरी हो गई इन सब की रासायनिक नाम उनके सूत्रों के बारे में दी गई है और जो भी साइंटिस्ट थे हमारे जो नई नई चीज़ों का खोज किए थे तो उनका भी उन सब चीज़ों में योगदान है उस उनका भी नाम उन सब में शामिल है तो केमिस्ट्री में जैसे कि राऊट हो गए और बोरबरी हो गए और थॉमसन हो गए और जो है था यह इन सब ने जो भी मतलब खोज की थी उन सब के बारे में इ दिया गया है पूरा डिटेल रूप में दिया गया है इन सब चीज़ों में और केमिस्ट्री भी हमारा बहुत पसंदीदा पहले से ही था अब भी है जो कि केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है बहुत अच्छी किताब है